भइया देखो इधर बहुत लड़का पढ़े लिखे हैं तब भी नौकरी नहीं मिलती है जे नहीं पढ़े हैं थोड़ा बहुत पढ़े हैं उनके लिए नौकरी मिलती है और अपने गाँव में अपने गाँव में जौन हैं ढेर ठाकुर भी हैं ब्राह्मण हैं और वनवासी हैं और भी ब्राह्मण लोग हैं ऐसे ऐसे भइया सब कमाने के लिए परेशान हैं ब्राह्मण लोग हैं अपनी मज़दूरी करके खा खाते पीते हैं और ठाकुर बवन जौन हैं पढ़े लिखे कुछ नौकरी नहीं पा बहुत लड़का हैं बहुत पढ़े लिखे हैं और आप सब बैठे हैं जे पान तत्पर हैं उनको नौकरी भी मिल जाती और थोड़ा परेशान वह गरीब का कोई सुनने वाला नहीं है बारोबार के माने के बड़े बड़े आदमी जौन हैं उन्हीं सबकी बात सुन सुनते भी हैं करते भी हैं गरीब की कोई सुनते नहीं हैं गरीब के लिए मज मज़दूरी करके लिए आओ तब लड़का बच्चा पढ़ाएँगे का वह खिलाएँ एँ नौकरी मिलती ही नहीं पढ़ाओ लड़का बच्चा पढ़ाए हैं नौकरी नहीं मिलती ल लड़का क्या करेंगे और फेर गरीब के आदमी कोई भैँस रखे हैं अभी डेयरी भी है दूध दे देते हैं और दूध का कोई भाव चढ़ता नहीं ना दाना है दो हज़ार का बाइस हज़ार का यह पचास किलो की बोरी आती है ना दूधे में फ़ायदा है ना कुछ भी गरीब आदमी कैसे जिएँगे